जियां तुस अज्ज दे जमान्ने च दिक्खी सकदे ओ जियां टैकनालजी जेह्ड़ी ऐ साढ़े इत्थें ओह्दे बड़े जादा फायदे बी हैन ते बड़े जादा नकसान बी हैन फायदे तुस जियां दिक्खी लैओ जियां इत्थें साढ़ै पैह्लें पैह्लें जमान्नै फोन नेईं होऐ करदे हे हून फोन हैन ते पैह्लें फोन नेईं हे होंदे हे ते पैह्लै पैह्लै जेह्ड़े बच्चे होंदे हे जां बड्डे बी दिक्खी लैओ सारे अपने अपने कम्म करदे होंदे हे बच्चे बी कम्म करदे हे शैल सारें दियां गल्लां मन्ननियां मतलब हर इक कम्म करी लैना हर इक चीज़ा च शैल होंदे हे लेकिन हून तुस दिक्खी लैओ हून फोन आई गेदे जेह्दे कन्नै हून नकसान न जेह्ड़े बच्चे न ओह् मतलब पैह्लै पैह्लै अपनी मां प्यो दी गल्लां सुनदे हे जेह्ड़े हून बच्चे न हून जिं'दे जिं'दे कोल हून फोन न जेह्ड़े जेह्ड़े बच्चे ओह्दा स्हेई इस्तेमाल करा दे पढ़ने बाज़ू मतलब पढ़ा दे मतलब ओह्दा पढ़ने आह्ला कड्ढा दे जां कोई जेह्ड़ा मतलब जेह्ड़े इंफर्मेशन जेह्ड़ी उ'नेंगी शैल जरूरी इ'यां चाहिदी ऐ ओह् कड्ढा दे जेह्ड़े जेह्दे कन्नै तुं'दी नालेज़ बधग ते ओह् शैल ऐ मतलब ओह् ओह् शैल ऐ ते ओह् चीज़ शैल ऐ ते जियां तुस दिक्खी लैओ कि मतलब जेह्ड़े हून बड्डे बी होई जान पैह्लें पैह्लें बड्डे बी गल्ल बात मतलब इ'यां घरै दी बजुर्गें दी सुनै करदे हे पैह्लें मतलब ओह् बी कम्म करदे हे अपने अपने लेकिन हुन तुस दिक्खी लैओ जेह्ड़े बड्डे न ओह् आपूं फोनै च बड़े रौंह्दे चौबी घैंटे उ'नेंगी आपूं बैह्ल निं ऐ फोनै थमां उ'नें निक्कें गी केह् समझाना ओह् आपूं लग्गे दे रौंह्दे न कदें फेसबुक उप्पर ते कदें इंस्टा उप्पर ते कदें ब्हटसैप उप्पर एह् इत्थें कुदै कोई वीडियो दिक्खा दे कोई कुछ दिक्खा दे उ'नें बच्चें गी केह् समझाना बच्चे लग्गे रौंह्दे गेमां गी जद् बड्डे गै निं आपूं समझा दे ते निक्कें केह् समझना फोन ऐ इ'यां शैल ऐ इ'यां पढ़ाई दे बाजू दिक्खेआ जाए तुस केह् केह् कड्ढी सकदे किन्ना कम्म करी सकदे घरों बैठियै तुस कम्म बी करी सकदे फोन इ'यां मतलब तुं'दी इ'यां तुसें जियां पार्ट टाईम कोई जॉब करै करनी होऐ तुस फोनै कन्नै ओह् बी करी सकदे ओ जियां तुस दिक्खी लैओ मतलब इ'यां बच्चे पढ़ाई अल्ल अपनी इ'यां आनलाइन क्लासां बगैरा लाई सकदे लेकिन जेह्ड़े हून जेह्ड़े बच्चे ना ओह् इ'यां फालतू दियां चीज़ां दिक्खियै गै अपना छड़ा टाईम वेस्ट करा दे ते कन्नै अपनी इ'यां जेह्ड़ा टैम वेस्ट होआ दा कन्नै अपनी अपनी पढ़ाई दा नकसान बी करा दे अपनी अक्खीं दा नकसान करा दे अपने टैमा दा नकसान करा दे इ'नेंगी समझ गै निं ऐ लग्गा दी ते तुस एह् फोना दे जेह्ड़े नकसान होई गे हून तुस इ'यां दिक्खी लैओ जियां साढ़ियां इत्थें गड्डियां न एह्दे नकसान दिक्खी लैओ गड्डियां इक पास्सै तुसें ठीक न कि तुस जाओ उत्थें ते मतलब गड्डी च कुतै बी जिन्नी मर्जी दूर जाना होऐ ते तुस गड्डी च मजे कन्नै अरामै कन्नै पुज्जी सकदे ओ जिन्ने मर्जी बजे जाओ जेल्लै मर्जी जाओ ते जियां मर्जी जाओ ते तुस अपने अपने मजे कन्नै जेल्लै मर्जी पुज्जी सकदे ओ लेकिन जेह्ड़ी एह्दे च पैट्रोल जां डीज़ल ऐ पवा दा ओह् साढ़े जेह्ड़े आस्सै पास्सै दी जेह्ड़ी हवा ऐ उसी इ'यां नकसान देयै उ'ऐ हवा असें अन्दर इ'यां साह् लैने उ'ऐ साढ़ी इत्थें असेंगी नकसान देयै जियां एयर प्लयूशन होआ दा मतलब इ'यां जियां बी दिक्खी लैओ जियां तुस नाईज प्लयूशन गै दिक्खी लैओ जियां एह् पीं पीं पां पां एह् चौबी घैंटे लग्गे दा रौंह्दा इ'यां इ'यै रोड़ दे कंडै घर होंदे इ'यां किन्नी दिक्कत होंदी ऐ उ'नेंगी इ'यां गड्डियां इक पास्सै ताईं ठीक न लेकिन इक पास्सै ताईं गल्त बी हैन जियां अगर तुस दिक्खी लैओ मतलब तुस इ'यां अगर बिच्च इ'यां तुस इ'यां दिक्खी लैओ कि जेह्ड़ी जेह्ड़ी चीज़ कन्नै शैल साढ़ा जेह्ड़ा बर्ल्ड ऐ शैल होग ओह् ओह् चीज़ां तुस दिक्खी लैओ जियां मतलब कोई साढ़े जियां पैह्लें हून अस जियां हस्पताल जाइयै ऐक्सरे गै करवाने होन्ने आं अस एह् जियां कुसै दी बांह् टुट्टी गेदी ऐ असें दिक्खना ऐ कि मतलब कि बांह् इ'यां अस ते आक्खा ने आं टुट्टी गेदी ऐ असेंगी दर्द ऐ लेकिन असेंगी पता निं ऐ कि टुट्टी गेदी ऐ नेईं ऐ हड्डी कोई इ'यां क्रैक ऐ जां हड्डी भलेआं गै टुट्टी गेदी ऐ केह् होएदा ऐ असें छड़ी बाज़ू दा ऐक्सरे कराने होन्ने आं ठीक ऐ इ'यां अगर अस सिटी स्कैन करान्ने होन्ने आं साढ़े पूरे सिरे दा थ्री डी इ'यां पिक्चर आंदा ऐ पूरा ते अस जेह्ड़ी साढ़ी हस्पताल बिच्च जेह्ड़ी है ना साढ़ी इक अस ऐसी टैकनालजी आनी चाहिदी जेह्दी मतलब मदद कन्नै अस पूरी इ'यां थ्री डी पिक्चर स्कैन होऐ पूरी बॉडी दा जियां तुस दिक्खी लैओ अस जियां सिटी सकैन करियै साढ़ा पूरे दमाका दा पूरा थ्री डी स्कैन होंदा ना ते उआं इक ऐसी टैकनॉलज़ी आनी चाहिदी जेह्दे कन्नै तुस इक बारी जियां मतलब पूरी बॉडी दा इ'यां थ्री डी स्कैन आई जा तुस ओह्दे बिच्च हार्ट दा बी दिक्खी सकदे उस तुस ओह्दे बिच्च जियां अपने पूरे शरीर दियां हड्डियां ओह् सारे मास बगैरा हर इक मतलब थ्री डी पिक्चर होंदी नी ओह् दिक्खी सकदे ते ओह्दे कन्नै ना बड़ी जादा इ'यां मदद होई जानी जियां असें जियां कोई बाज़ू दा ऐक्सरे कराना असें बक्खरे उत्थें जाना पौना मतलब इ'यां मतलब इन्नियां मशीनां लैनियां पौनियां इ'यां इद्धर उद्धर जाना पौना एह्दे कशा शैल ऐ कोई ऐसी टैकनॉलजी होऐ जेह्दे बिच्च पूरी बॉडी दा आई जा पूरे शरीरा दा साढ़ा ओह् होई जा ऐक्सरे आई जा ते मतलब फिर उत्थें एह् कम्म खतम होई जा उत्थें डाक्टरें बी फायदा रौह्ना मशीन बी इ'नेंगी इ'यै इक दो लैनी पौनी एह्दे गित्तै ते एह् फायदेमंद बिच्च रौह्नी जियां अस्पतालें च एह् होई गेआ जियां अस इत्थै दिक्खी सकदे जेह्ड़ियां साढ़ियां गड्डियां न जेह्ड़ियां साढ़ियां गड्डियां न ते उत्थें केह् आखदे जेह्ड़ी साढ़ी गड्डियां न उत्थें तुस दिक्खी सकदे जेह्ड़ी पैट्रोल आह्लियां गड्डियां होंदियां डीज़ल आह्लियां गड्डियां ओह् नकसानदायक न साढ़े गित्तै लेकिन जेह्ड़ी अस ओह्दे मतलब इसी ठीक करने गित्तै ना अस जेह्ड़ियां इलैक्ट्रिकल आलियां जेह्ड़ियां गड्डियां न ओह् आह्नी सकदे ओह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़े ऐ जेह्ड़ी साढ़ी एयर ऐ ना ओह् प्लयूशन प्लयूटिड हैनी होनी साढ़ी जेह्ड़ी हवा ऐ ना जेह्ड़ा अस साह् लैन्ने होन्ने आं ओह् ठीक रौह्ने ठीक ऐ इन्नी गल्ल ते फिर मतलब इलैक्ट्रिकल आह्लियां गड्डियां आन ते शैल बड़ी शैल गल्ल ऐ जियां फिर तुस आक्खी सकदे ओ जियां मतलब कोई चीज़ दिक्खी लैओ मतलब इ'यां गड्डियां अगर इलैक्ट्रिक आई गेइयां इं'दे च कोई प्लयूशन निं होना कोई इ'यां शोर बगैरा निं होना थोह्ड़ा थोह्ड़ा होग लेकिन इन्ना शोर बगैरा निं होना मतलब इ'यां साढ़ा इ'यां बची जाना ओह् जिन्ना बी ऐ हवा जेह्ड़ी साफ लेकिन नुहाड़े नकसान बी हैन बड़े बत्थेरे जियां तुस दिक्खी लैओ सारे घरें दे सारे सारे घरें दे ना वाई फाई जियां कोरोना थमां ओह् नैट नेईं हा चला दा सारा टू जी होई गेदा हा लोकें दा वाई फाई लोआई लेदे हे अपने घरें च ताकि जेह्ड़ा नैट शैल स्पीडा कन्नै चलै लेकिन जेह्ड़ी उस वाई फाई बिच्चूं जेह्ड़ी रेडियेशन निकलदी ते ओह् पक्षियें गित्तै किन्नी किन्नी हार्मदायक ऐ मतलब किन्नी हानिकारक ऐ ते तुस इ'यां दिक्खी सकदे जियां अगर एह् इलैक्ट्रिक गड्डियां आई गेइयां इक थमां एह् चंगियां न लेकिन इक थमां एह् माड़ियां बी हैन माड़ियां इ'यां न कि मतलब जेह्ड़ियां इं'दे बिच्चूं रेडियेशन निकलदियां ओह् पक्षियें गित्तै किन्नियां ओह् खराब होनियां ते हून एह्दे लाभ ते हैन ते नाले नकसान बी होने न इं'दे नकसान बी बत्थेरे होने न ते तुस होर दिक्खी सकदे ओ जियां मतलब साढ़े इत्थें ना जियां टीचर होई गे जियां स्कूलें स्कूलें च मतलब ऐसी टैकनालजी आनी चाहिदी कि मतलब जियां सरकारी स्कूल होई गेआ सरकारी सरकारी स्कूलें च किश किश टीचर होंदे सवेरे सवेरे आंदे ते हाज़री लांदे ते चलदे होंदे मतलब ओह् केह् आखदे पूरी पूरी ध्याड़ी जेह्ड़ा उं'दा टैम होंदा उत्थें ड्यूटी देने दा ओह् निं दिंदे नां पढ़ांदे ओह् छुट्टी मतलब छुट्टी करी लैंदे लेकिन पता निं लगदा कुसै गी बी इ'नेंगी छुट्टी उप्पर न कम्म करा दे न जां घर चली गेदे ते इक ऐसी टैकनॉलजी आनी चाहिदी जेह्ड़े सारा पता होऐ ते इक एह् जेह्ड़ा बंदा ऐ किन्ने थमां किन्ने धोड़ी उत्थें रेहा ऐ ते किन्ने चिर रेहा ऐ इन्नै अपना कम्म कीता ऐ जां नेईं कीता ऐ कि ऐसी टैकनालजी आनी चाहिदी कि इक ऐसी टैकनॉलजी आनी चाहिदी कि मतलब जियां अज्जकल दे जमान्ने च जियां मतलब जेह्ड़े पैहे ना ओह् जियां दिक्खी लैओ जित्थें दिक्खो कुसै दा बैंक बिच्चो इन्ने पैहे निकली गे दो लक्ख रपेआ निकली गेआ कुसै दा दस ज्हार निकली गेआ कुसै दा केह् ओह् ऐसी टैकनॉलजी आनी चाहिदी जेह्दे च बंदे बंदे दे ना पैहे इ'यां पूरे स्कयोर होई जान मतलब इ'यां कोई उसी ना लेई निं सकै ऐसी टैकनॉलजी आनी चाहिदी ते ओह्दे फायदे बी हैन ते नकसान बी हैन इक थमां ते इ'यां इ'यां करियै टैकनॉलजी आनी चाहिदी बत्थेरियां टैकनॉलजियां बत्थेरियां न ते एह्दे बिच्च तुस इ'यां दिक्खी लैओ जियां अस्पतालें बिच्च बी कोई कोई इ'यां होंदा कि मतलब अपनी हाज़री लांदा ते बिच्च अद्धी ध्याड़ी उन्नै आना निं ते लास्ट दी थोह्ड़े मिन्टें च आई जाना ते उत्थें अपनी शकल दस्सियै ते बस चलदे होए इ'यां निं होना चाहिदा इ'यां ऐसी टैकनलाजी आनी चाहिदी जेह्ड़ी जेह्ड़ा बंदा इत्थै लब्भी जा कि इन्ने थमां दा इन्ने धोड़ी एह् इत्थें रेहा ऐ ते मतलब इ'यां पूरी इन्नै अपनी ड्यूटी कीती ऐ एह् नेही कोई ऐसी टैकनालजी आनी चाहिदी